रमेश कहिड़ा हाल आहिनि हा मां मज़े में आहियां हींअर हिन वक़्ति मां पंहिंजे पास्पोर्ट मुंहिंजा ठहियल आहिनि ऐं मूंखे ॿार ॼावा आहिनि त मां उन्हनि जे बारे में तोखे ॿुधायो मां उन्हनि खे पासपोर्ट में नाला जोड़ाया आहिनि ऐं जेको मूंखे प्रोसेस अपनाइणो पियो त मूं पहिरियूं ऑफिस में फार्म भरियो ॿारनि जा नाला लिखिया ॿारनि जा जेके बि ज़रूरी पन्ना हुआ उहे लॻाए करे ऐं हिन वक़्ति खे उन पास पोर्ट में उन ॿारनि जा नाला जुड़िया आहिनि ऐं मां हिन वक़्ति बेहदि ख़ुशि आहियां